हा असांजे खेत्र में हिकु म्यू म्यूज़ियम आहे जूह में जो ॿार ॾिसी काफी खुश थींदा आहिनि उते काफ़ी उन्हनि खे ज्ञान बि ईंदो आहे पॉलिक अहिड़ी अहिड़ी शयूं ॾेखाईंदियूं आहिनि काफ़ी पुराणी शइ आहे हिकु मुंहिंजी मम्मी आहे उनमें काफ़ी सालनि सां उहा पई आहे उन खे ॾिसी करे काफ़ी ॿारनि खे ज्ञान बि ईंदो आहे और स्कूल में पिकनिक जे रूप्स में पे टीचर्स वठी वेंदा आहिनि उन खे सॼो ज्ञान उतां जो ॾींदा आहिनि